परिंदे गी बचाना जेह्का इक्कै तरीका ऐ कि उं'दा जेह्का उ'नेंगी दिक्खना होऐ जेह्के दिखदे बंदे दूरबीनै च तां केह् होंदा कि केईं परिंदे बचैरे बड़े बमार रौंह्दे केइयें गी लग्गी दी होंदी केईं आपूं बिच्चें लड़े दे होंदे ते जियां ओह् लड़े दे होंदे ते उ'नेंगी बचाने आस्तै केह् करना पौंदा कि उ'नेंगी जेह्का इक आखेआ कि गोरमेंट दी होर बी बड़ियां सारियां स्कीमां होंदियां उनें जाई र च दवाई शवाई लाई ते उं'दी इफाजित जेह्ड़ी ऐ करी सकदे जित्थै ओह् रौंह्दे जियां कोई बाह्र सैंचरी ऐ जां कोई पार्क ऐ जित्थें रौंह्दे तां होर दूरबीनै कन्नै दिक्खना बड़ा जरूरी होंदा कि उनेंगी केह् ऐ कि दूरबीन इक ऐसी चीज होंदी कि जेह्दे कन्नै अस दिक्खी सकदे होर उ'नेंगी दिक्खना बाद च केह् होंदा कि अस उं'दी उं'दा इलाज जेह्ड़ा करी सकदे कि कुसी परिंदें गी केह् बमारी ऐ कुसै जानबरें गी केह् मुश्कल आवा दी ऐ ते ओह् बड़े सारे इक अच्छे अच्छे जेह्के न ओह् उंदे कन्नै मतलब उ'नेंगी बचाई सकदे अस जियां कोई अगर उप्परै उड्डा दा उसी कोई मुश्कल ते नेईं न होऐ दी ओह् उ'नेंगी बस ओहदे कशा बचाई सकदे होर बी बड़ी सारियां बड़े सारे अच्छे अच्छे परिंदे न जेह्ड़े कि जेह्के बचैरे बड़े मुश्कल बिच्च आई जंदे न कदें कदें उ'नें उड़ना नी होंदा ऐ होर ओह् उ'नेंगी अस दिक्खियै उ'नेंगी वाच करियै इ'यै मतलब करदे कि उ'नेंगी अस बचाई सकचै उं'दी प्रोटैक्शन करी सकचै होर बी बड़े तरीकें न जेह्के गोरमेंट न दस्से दे न लोकें गी जियां उ'नेंगी बचाने आस्तै केह् करना चाहिदा केईं बारी केह् होंदा कोईं बारी मतलब कोई रेश्श मिक बगैरा दुऐ जानबरै गी खाई जंदा तां उसी बचाने आस्तै बी फिर बड़े सारियां दवाईयां अज्जकल चली दियां न होर उ'नेंगी बचाना साढ़ा धर्म बी ऐ इंसानी धर्म बी ऐ मतलब एह् असें नभाना बी चाहि्दा कि के अगर इंसान नी जानबरै दे कम्म औग तां उन्नै बी कुसै इंसान इक भगवान ने अपना रूप बनाए दा ते असें एह् कम्म करना चाहि्दा कदें बी जानबरें गी परिंदे गी मारना नेईं चाहिदा पाप नी करना चाहिदा ते उं'दी उंदी रक्षा आस्तै जेह्ड़े साढ़े बड़े सारे कम्म बी करना जरूरी होंदे होर ओह् अगर बचे दे रौह्ङन तां साढ़ा जेह्का अपना म्हौल जेह्का ठीक रौंह्दा होर असेंगी जेह्की ऐ किसै बी चीज़ै दी मुश्कल नी औंदी ऐ